ठण्डी समयमे जैकेट उकेट लै छिए पिन्हलहुँ ठण्डो लगल हँ आओर ओ जल्दी फाटिओ गेल जाहिसे एकदम महा बेकार चीज छिकै ओ आर सिलाइए ओकर नहि बढ़िआँ रहै छै टिकतै कहाँसे